म्हज्यो आवडट्यो भोंवपाक वचपाच्यो सुवातो म्हणल्यार वागातोर दर्यावेळ मालवण किल्लो डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य मयां तळ्यार सैमा कडेन लागीं रावन ताका मन भरून नियाळप म्हमल्यार खरें सूख आसता तातुंतल्यान मन लोव जाता आनी थाकाय लेगीत मेळटा